आसामनि जिथुनाखि सोलोंथाइ खान्थि एस ए पलिसि हिसाबै माखासे जितुनाखि गभार्नमेन्ट पलिसिस बिफोरो खोब मोजां बेखौ जोङो मोजां मोनो नाथाय बिनिनो माखासे इन ग्रास उद्स एकाडेमिक टिसिं एन्ड लारनिं जिथुनाखि सेलेबास थायो दा बैयाव सोलोंनायनि गेजेराव माखासे बुस्थुआ जोंनियाव फ्लेगसिबिलिटिया फैदों आरो बिनि गेजेरजों कवालिटि एसेसमेन्ट जायखौनाखि गुन गोनांफोर होनानै बुङो बेफोरनि गेजेराव जोंहा गोबां गेप्स थालांदों न' दाउट ट्रेइनार इजुकेटरफोर दङ ट्रेइनार टिसारफोर दङ ट्रेइनार एक्सफार्टफोर दङ खिन्थु जोंनि गथ'फोरखौ जोङो गभार्नमेन्ट स्कुलफ्राव मेक्सिमाम जोङो ट्रेन्ड स्टुदेन्ट खालामनो हायाखै दे आरो लेकिं बिहाइन्ड दि कवालिटि इजुकेसन बिसोरो मेट्स सल्भ खालामनो हाया समाव बिसोरो माने नांगौबादियै एक्सप्लेनेसन हाजोबा दिसक्रिबसन हाजोबा दिसकासन हाजोबा स' बेफोर जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर प्रब्लेम दा बेनि थाखाय बेखौ सुस्रांनांगौनि मेटारा जाहैबाय जोङो बेखौ बाइ प्रेक्टिकेलि जोङो मोनसे लेबेरटरियाव जेरै जों मोनसे नङा मोनसे जोङो माबा खालामो एक्सपारिमेन्ट खालामो दा जोंनियावबो बिदिनो जोंनियाव माखासे मरेल इजुकेसनखौ दोनथ'नानै मोनसे एथिक्स सेमपाथि बेखौ दोनथ'नानै जोङो एकाडेमिक डिसिफ्लिन भाबै एकाडेमिकेलि जोङो फर्स खालामनाै नट मेनटेलि फ्रेसार आं बेखौ बुंनो थाङाखै मेइनलि जोंनि फकासआ जानांगौ जों एजुकेसनखौ जोङो बोरै दभेलब खालामनो अब्ला बिसोरनो जों हमवार्क कमपालसारि हमवार्कजों लोगोसे बिसोरखौ जोङो प्रेकटिकेलि जोङो अन बर्ड मोनसे गेदारिंआव जों कुइसन एराइस खालामनायजों जों सल्भ खालामनायनि माखासे खोथाफोरखौ सिन्था खालामनो हायो अब्ला बेफोरो जोंनियाव दा सरब'शिक्सा अभिजाननि जि माखासे नियमफोर जेरैहाय फरायसाफोरखौ जों मेनटेलि प्रेसार होनो मोना बि मोजांनि बाथ्रा फरायसाफोरखौ जोङो दिसतार्ब खालामनो हाया बेफोरो जोंनि मोनसे मोजां खिन्थु बेनि गेजेरजोंबो कवालिटि एसेसमेन्टखौ लाबोनो थाखाय बा नायनो थाखै जोङो माखासे इमपरटेन्ट्सबो खालामनो गोनां जायो नाम्बार अवान बेबायदिनो जों हमवार्कखौ कनटिनिउआस खालामनांगोन गथ'फोरखौ जोङो प्रेकटिकेलि बर्डआव जोङो लिरहोनांगोन फरायहोनांगोन बिनि जोङो स' देन जोङो मोनसे मा खालामनांगोन बेनि एनसारखौ जोङो सल्भ होनो नांगोन होमब्लानिया गथ'फोरनि जिनाखि कवालिटि इमप्रुभ बेखौ जों नुनो मोनगोन